पूर्णिया जिलामे जे छै यहाँके आदमीसभ जे छै आर्थिक व्यवसायमे जे छै आबि जाइत छै यहाँ दू दू उद्योग आबि जाइत छै कृषि उत्पादन भए जाइत छै यहाँ जे छै पूर्णिया शहर जे छै ई एसन जगह छै जहाँ अहाँसभके विभिन्न प्रकारके जे छै आर्थिक उद्योग जे छै व्यवसाय जे छै अहाँसभके देखयमे अहाँसभके जे छै आबि जेतए यहाँ जे छै बहुत प्रकारके जे छै आर्थिक व्यवस्था भए गेलय जेना दूध उद्योग भए गेलय कृषि भए गेलय मिथिला पेन्टिंग भए गेलय ईसभके जे छै यहाँपे जे छै व्यवसाय होयत छै यहाँ जेतनाभी अहाँसभके जे पूर्णियाके आदमी छै ईसभ जे छै अहाँसभके बहुत ही जे छै महत्वपूर्ण व्यवसाय जे भए गेल ओ भए गेल अहाँसभके दूध उद्योग भए गेलय कृषि उत्पादक भए गेलय ईसभ जे छै मुख्य यहाँ सभके जे छै पूर्णिया जिलामे जे छै ईसभ जे छै बहुत ही मुख्य उत्पादनके रूपमे जो है ई अहाँसभके पूर्णिया जिला जे छै पूर्णिया क्षेत्र जे छै अहाँसभके देखबओ